आँय अथी चप्पल आरू खरीदना छै बढ़िआँसँ कोन सा कम्पनीके चप्पल राखैत छै

हँ जूता हँ जूता लेना रहै चप्पल लेना रहै बच्चा सबके मोजा आरू लेना रहै

हँ इहए जूता चप्पल लेना छै की कहै छै बच्चा सब लऽ अपनो लए

जूत्ता लेना रहै चप्पल लेना लेना छै मोजा लेना छै बच्चा सब ला ओ ठीके छै तऽ निकालथि निकालहुँ कपड़ा जूता पसन्द करबै लेबै

ठीके छै तब लै छियै बढ़िआँसँ चप्पल जूता कतना कतना दामके छै चप्पल जूता ओ ठीके छै तब ओ ठीके छै तऽ राखैत छियै तऽ

तब चप्पलके की कहै छै ओ अथी बला जुत्ती बला जे रहैत छै ओ चप्पलके केतना दाम छै ओ ओ अथी हवा चप्पल रहै छै हवा चप्पल अथी सैंडिल आरू ओ हँ तऽ लै छियै इहए अथी चप्पल लै छियै कपड़ो आर ओहिमे राखैत छियै सबकिछु

ओ ठीके छै तब